जी हाँ हमारे क्षेत्र में हो रहे अपराध में हमारी राय में मुख्यतः इस का कारण ग़रीबी और बेरोज़गारी है क्योंकि ग़रीबी में लोगों को विभिन्न लोग उन की ग़रीबी का शिकार बना लेते हैं और बेरोज़गारी लोगों को होने के कारण उन को दबाव डाल के उन का विभिन्न प्रकार से शोषण करते हैं और उन को अपराध में शामिल कर लेते हैं